پانچ تاریخ چھٹا مہینہ دو ہزار چھ چھ تاریخ آٹھواں مہینہ دو ہزار دس سات تاریخ دوسرا مہینہ دو ہزار بیس پانچ تاریخ تیسرا مہینہ دو ہزار اکیس بارہ تاریخ پہلا مہینہ دو ہزار تیئس